दाउ आबादा गिबियावहाय जोंनि जायगायाव जोङो गोबां नुनो मोननाय जायाखैमोन नाथाय दा गोबाङैनो जागासिनो दङ दाउनि आबाद खालामनाया मानोना बेजोंबो जोङो रां आरजिनो हानाय जायो दा बेबायदिनो जोङो दाउफोरखौहाय माबोरैहाय खैफोदनिफ्राय एबा खैफोद गैयै खालामनानै लाखिनांगौ बेखौ जोङो जेब्लाबो सांग्रां जानांगौ दाउनि आबाद जुदि खालामोब्ला दा बेबायदिनो जोङो दाउआ जुदि खैफोदाव गोग्लैयोबा होनबा जोङो खाथियाव थानाय भेटेनारि डक्ट'र फोरनो जोङो खिन्थाहैनांगौ बेनिफ्राय जोङो साजेसोन फोरखौ बोसोनफोरखौ लानानै फैनांगौ मा मुलि जाहोयोब्ला एबा मा मुलि होयोब्ला जोङो दाउफोरखौ रैखाथि होनो हागोन बेबायदिनो जोङो दाउनि आबाद खालामनायाव हेंथा गैयाजासेनो मोजाङैनो मोजां दाउखौ बेमार गैयाजासे फिसिनो हानाय जायो आरो बेफोरखौ फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हानाय जायो नाथाय जोङो बेमार जानाय समावबो जुदि भेटेनारि डक्ट'र फोरनो खिन्थाहैयाजासेनो ओरैनो जुदि थायोब्ला होनब्ला बे दाउफोरा गासैबो बेमारजों सानफा माफा फारि लानानै थैलांजोबगोन अब्ला जोंहा दाउ आबादनि जेनोखि थांखि लानानै जोङो आबाद मावदोंमोन बे थांखिया फेलें जाहैनाय जायो बेनिखायनो आङो बेखौनो बुंगोन जे जोङो दाउनि आबाद खालामोब्ला खालामग्रा बिगोमाया जेब्लाबो सांग्रां जानांगौ आरो दाउखौ जों माबादि जायगायाव दोननांगौ बेखौबो जोङो मिथिनानै लानाया गाहाम जेब्लाबो दाउखौहाय गोरान जायगाफोराव दोननांगौ बेनिफ्राय जोङो बिसोरनि जानाय लोंनाय आदार आरो दै बेफोरखौ जोङो थिक समाव जेब्लाबो होबाय थानो हानाय जानांगोन अब्लासो जोङो बे दाउफोरखौहाय आबाद खालामनाय जि जोंनि दाउनि आबाद खालामनाय बे आबाद खालामनायनिफ्राय जोङो मोजाङैनो मोजां लाखिनो हानाय जागोन बेमार आजाद गैयाजासे जोङो फिसिनो हानाय जागोन आरो समजों लोगोसे जेब्लानोखि बे दाउआ गिदिर जागोन अब्ला जों बेखौ फाननानै रां आरजिनो हानाय जागोन